अस जिन्ने बी पशु पालने न एह् साढ़ा इक औंदनी दा साधन ऐ गौ मैंह् पालने तें गौ मैह् दुध्द दिंदी दुध्दे अस लाग लाग्गे दुध्द बेचगे अच्छा दुध्दै कन्नै होर बड़ियां चीजां जेह्ड़ियां बनदियां दुध्दै कन्नै जि'यां मठाई बनागे जां खोआ बनागे जां पनीर बनागे होर बड़ियां चीजां जेह्कियां एह्दे नै बनदियां दुध्दे दा देहीं बनागे लस्सी एह् साढ़ा इक औंदनी दा साधन ऐ अगर भिड्डां पालगे बक्करियां पालगे भिड्डां बक्करियां एह् बी साढ़ा इक औंदनी दा साधन ऐ भिड्डां पालगे तां भिड्डें असें गोशत आस्तै बेचने और भिड्डां दी ऊन्न बी मिलदी असें खरी औंदनी होंदी ऐ होर अस मुर्गे पालगे मुर्गे पालगे तां मुर्गेऽ अण्डे और मुर्गें दी मीट जेह्का ऐह् बी इक औंदनी दा साधन ऐ बाकी हेर भिड्डां बक्करियां ता होइयां गौ मैह् एह् जिन्ने बी हैन कनै इंदा दो दो फायदे होंदे इक ते इ'दां जेह्का गोवर होंदा गोहा होंदा ओह् अस खेतें च पान्ने ओह्दा खाद बनान्ने ओह् असें इक बड़ा फायदा ऐ जेह्देै कन्नै फसल बी बड़ी अच्छी होंदी ऐ